फ़ोटोकॉपी के बारे में मुझे लगता है बहुत बढ़ियाँ फ़ोटोकॉपी मैं कर सकता हूँ अभी मैं अपना स्टूडियो खोलूँगा क्योंकि आगे एक ज्वाइन करूँगा किसी को फिर उसे अच्छा सिखाऊँगा फ़ोटोकॉपी के बारे में सब उसे बताऊँगा फिर मैं दोस्तों के बारे में दोस्तों को भी बताऊँगा यह बहुत बढ़ियाँ लाइफ़ है इसका भी रेस्पान्स भी बढ़ियाँ है इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैसे कि फ़ोटोग्राफी करना है ब्लर सारी चीज़ें बहुत सारी इससे बहुत चीज़ें मुझसे मुसे उससे चीज़ें आसान होत हो जाती हैं इसके बारे में मुझे शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आया बाकी जब मैंने उस सीखा मैंने उसके बारे में मुझे अच्छा लगा मैंने फिर इसका सोचा कि उसको बड़े तौर पर ले आना है इसके लिए मुझे पहले खुद को ट्रेन्ड करना होगा फिर मैं दूसरे किसी को ट्रेन्ड करूँगा फिर उसके बाद किसी किसी और को भी ट्रेन्ड करूँगा और इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार करूँगा इसका फ़ोटोकॉपी का वास्तविक में भी बहुत बढ़ियाँ चीज़ है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत सारी नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आगे जाकर इसको बड़े पैमाने पर ले आना है इसमें मेरे कई कई दोस्तों को ज्वाइन करना पड़ेगा इसलिए पहले मैं खुद ट्रेन्ड होऊँगा उसके बारे में करूँगा फ़ोटोकॉपी यह सब यह सब चीज़ें इससे हम कई भी मतलब इसमें इसमें बहुत बहुत सी सुविधाएँ होती हैं इसमें इस हर चीज़ का मतलब एक होता है कि अपने को सीखना है यह सीखना है इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि कैमरा और चीज़ें बहुत सारी होती हैं